گوتم بدھ نگر میں اس ضلعے میں ہم لوگ تفریح کرنے کے لیے آتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ پارک ہے اور بہت سا اور یہاں پہ بہت بڑے بڑے باغیچے ہیں اور یہاں پہ تھیئٹرز بھی ہیں سنیما ہال وغیرہ بھی ہیں یہاں پہ ہم لوگ کافی انجوائے کرتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ یہاں پارک آتے ہیں تو یہاں پہ فری کے جم کھلے ہوئے ہیں جہاں پہ ورزش کیا جاتا ہے اور فٹنیس کے لیے اپنے باڈی کو مینٹین رکھا جاتا ہے یہاں پہ باغیچے ہیں اور یہاں پہ بہت سارے پھول لگے ہوئے ہیں جیسے کہ گلاب کا پھول ہے کوئی سن فلاور ہے کوئی لوٹس ہے تو بہت سارے طرح طرح کے پھول لگے ہوئے ہیں جس انسان کو جون سا بھی پھول اچھا لگتا ہے وہ اپنے گھر کے لیے ایک آدھ لے کر چلا جاتا ہے اور یہاں پہ سنیما ہال بھی ہے جیسے کہ جو لوگ مووی یا پکچر دیکھنا پسند کرتے ہیں وہ لوگ اس سنیما ہال میں اندر جا کے اس کا آنند لیتے ہیں اور یہاں پر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ یہاں پہ جو ہے ہمارا یہاں پہ چارج یہاں پہ پارکوں میں جانے کا کوئی چارج نہیں لگتا ہے یہ سب ایک دم فری ہے اور ایک آدھ چارج لگتا ہے تو صرف سنیما ہالوں میں جانے کا چارج لگتا ہے اور وہ بھی صرف مووی کے ٹکٹ کے لیے باقی یہاں پہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں باغیچے میں جاتے ہیں وہ بھی ایک دم چارج فری ہے اور ہم پارک جاتے ہیں وہ بھی ایک دم چارج فری ہے اس میں کوئی چارج نہیں لگتا اور یہ بہت ہی ہمارے لیے ایک دم سکھ دایک فل ہے